हँ हेलो औ मछली लेबहक मछली लेबै ओ अच्छा अच्छा देखिऔ रेहुके रेहु जे चलानी लेबै रेहुवला तऽ ओ डेढ़ सओ रुपैए किलो मिलत आओर जिन्दा लेबै तऽ दुइ सौ रुपैआ सवा दुइओ सओ रुपैआ हो जाइ हइ हँ मछलीके दाम अनेक मछली अनेक दाम हइ बुझलिए ने तऽ अहाँके जे मछलीके दामके जे मछली लेबै ओहि दामके ओहि भावसँ अहाँके दुइ पइसा कमेमे दऽ देब ई कोइ भारी बात नहि हइ रेहू हइ गरै हइ पाेठिआ हइ टेङ्गरा हइ कारण जे सिङ्गही माँछ हइ माङ्गुर हइ एँ बुआरी हइ आएँ चेचरी भुँइचट्टी हइ मछली सबके अलग अलग दाम हइ हँ ठीक हँ छोटका पोठिआ आएँ डेढ़बा हँ हँ हँ ओ माँछ मतलब हँ हँ टेङ्गरा चेल्हबा कहलिए ओसबके दाम मतलब सओ रुपैए बिकै हइ ताजा लेबै तऽ तीनो सओ रुपैए हो जाएत हँ जे टेस्ट खाइमे ओकर टेस्ट ज्यादा अलग हइ तऽ ओहिसँ ओकर दाम बेसी हइ जिन्दाके आओर मरलाहा हइ तऽ ओकर तऽ भाव कमे हेतै आना अच्छा हँ हँ चल चेल्हबा हँ मर अथी रेबा रेबा हँ ओ रेबा मिलनाइ तऽ जिन्दामे जे अढ़ाइ सओ रुपैए हँ आ मरलामे मतलब तऽ दुइओ सओ रुपैए हेतै ओहिसँ कमो भाव कमो जेतै दुइ चारि दिनके मरल हइ तऽ बरफपर रखल जाइ हइ तऽ ओकरा भाव कम लै जाइ हइ लेकिन जिन्दाके दाम अढ़ाइ सओ रुपैए होइ हइ एखन हँ गरै गरै हइ हँ गरैके दाम भी हल्का चलू मतलब जे सओ रुपैए किलो चलै हइ हँ बड़ बड़काके तनि बेसी दाम होइ हइ ओहिसँ कमे एकर अस्सीसँ लऽ कऽ चलै हइ हँ हँ जाकऽ ई सब माँछ माने भेल कम भावके भेल अकरो आओरके मतलब जे दाम कमे हइ अस्सी नब्बे सओ डेढ़ सओ जिन्दाके कनि बेसी हइ आओर मरलाहाके कम भऽ गेल जय हनुमान ठीक ठीक ठीक छै राखू हँ बस ठीक छै